اتّر پردیش میں شہری علاقوں میں اصل ثقافتی اور دیہی علاقوں میں ثقافتی فرق یہ ہے کہ جیسے آرٹ میں دیہی علاقوں میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے لیکن جو فیسٹیولس اور سیلیبریشن ہے فیسٹیولس دیہی علاقوں میں بہت ہی زیادہ منائے جاتے ہیں آج بھی کیونکہ جو آبا و اجداد سے جو فیسٹیول چلے آ رہے ہیں اور وہ جو مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ آج بھی چل رہے ہیں شہری علاقوں میں جو ٹریڈشنل ڈریس ہے وہ چلتا ہی ہے لیکن دیہی علاقوں میں وہ بہت ہی زیادہ آج بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ ان کے آبا و اجداد پہنتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آج بھی اپنی ثقافت کو اس طریقے سے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے اس کو مٹنے نہیں دے رہے ہیں جبکہ شہری علاقوں میں یہ چیز بہت کم ہے شہری علاقوں میں لوگ اپنی ثقافت کو اس طریقے سے نہیں بچا پاتے وہ نئی چیزوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں آرٹ شہری علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے دیہی علاقوں کے مقابلے